औ नोंसिना गाइखेर दंमोन गाइखेर नांगौमोन हाया आंनो बिसलिथारसो माने फिसाजोनि बिसलिथार माने फिसाजोनि बार्थदे दंमोन नालाय ओंखायनो एफा बुरजा गैया आरो होनबा नोंसिनाव होम्बाबो लायनोसै आङो खाथिफ्राव सोरनावबा मोनबा लादेरनोसै लिथारआवलाय बेसेबां

गाइखेरा बा मोजां ना गाज्रि दै होयो ना मायो होनबालाय बे खाथियावबो नागेरदेरनोसै दै होआबाथ' मोजांबाथाय एसे थोफ्रामगोनानो माने मानसिफोरनो लोंहोनाय नालाय एसे मोजां लोंहोआबाथ' जाया नालाय ओंखायनो गाइखेर मोजां मोनबा साफ्राबो एसे साबसिन जानायखाय गाइखेरखौ मोजां मोनबा मोजां जायो आरो औ खाथियाव सोरनावबा दंबा एसे लाबोदेरनोसै आं नोंसिनानो मोजांखाबा गाइखेरा दोनथार दे रावनोबो दाहरसै दे दा दसे खामानिफोरखौ फोजोबनानै लायनोसै आं थाइम मोनबा दे बिदिब्ला होमबा दोनथ'नोसै दे